हाँ क्या है हमारा जो पसंदीदा किताब है वो है इतिहास इतिहास में जो भी हमने पढ़ा अभी तक के जो भी ग्रहण किया वो सब सच्ची घटना पर अधारित ही है क्योंकि जितना भी लिखा हुआ है पहले ही मुग़ल भी मुग़ल राज किए बाबर आए अंग्रेज आए ये सबके बारे में विवरण जो दिया हुआ है विवरण जो बताया हुआ है वो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ये सब जो हुए उन सबको इतिहास के बारे में लिखा हुआ है और वही है वो सब इसीलिए हमको उसमें पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है अच्छा भी लगता था उससे ज्ञान भी होता था सभी के बारे में इतिहास में सभी के बारे में जानकारी दिया गया हुआ है इसलिए हम जब भी भी दिलचस्प रखते थे तो ज़्यादा इतिहास में ही दिलचस्प रखते थे क्योंकि उसमें इतिहास में सभी चीज के बारे में नॉलेज मिल रहा था वो किसी राज्य के बारे में हो गया देश के बारे में हो गया देश दुनिया से अलग विदेशों के बारे में भी बात किया जा लिखा हुआ रहता था इस पढ़ने से होता था जो नॉलेज मिलता था पता लगता था कि हाँ ये सब चीज हो चुका है हमारे देश में या विदेशों में इस काफ़ी अच्छा लगता था इसीलिए हम लोग बराबर इतिहास हीं ज़्यादा करके इतिहास पढ़ाई दिलचस्पी रखते थे क्योंकि इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी लिखा हुआ है बताया गया हुआ है अनेक राजा भी आए अंग्रेज भी आए ये सभी के बारे में बढ़िया तरह से उसमें लिखा हुआ रहता था इसीलिए उसमें पढ़ने से सबके बारे में जानकारी मिलता था कि कैसे कौन क्या किए नहीं किए तो यही सब लिखा हुआ रहता था तो इस अच्छा लगता था